हाँ एक बार मैंने ऐसे व्यक्ति के नीचे काम किया था जिसका व्यवहार बहुत बुरा था तो मैं उसके नीचे काम करता था तो वो मेरे से एक तो ज़्यादा काम करवाया करता था मेरे को पैसे टाइम से नहीं देता था पैसों के साथ साथ मेरे को एक भी दिन के छुट्टी के लिए नहीं बोलता था इसी के साथ मुझे उसका व्यवहार बहुत बेकार लगा था तो खुद मेरे से खुद का काम भी करवाता था दूसरों लोगों उनका भी काम करवा लिया करता था और पैसे भी बहुत कभी कबार बहुत मुश्किलों से देता ता इसी के साथ मैंने उनसे पहले तो पूरे पैसे निकाले काम करके अच्छे से फिर उनको ये पैसे निकलने के बाद में फिर मैंने उनका काम बंद कर दिया फिर काम बंद करने के बाद में मैंने खुद का अपना एक काम चालू कर दिया है मैं उस काम को करके बहुत खुश हूँ और आज सही हूँ